हैलो हैलो हा रौनक केटरिंग था ॻाल्हायो त हा मूंखे कंहिं नंबरु ॾिनो आहे तव्हां जो मूंखे केटरिंग सर्विस जे लाइ कुझु कमु आहे मुंहिंजे घर में शादीअ ओ फंक्शन आहे मूंखे पंजाहु माण्हुनि जी रोटी कराइणी आहे हा अवेलेबल आहे अच्छा त हुन जो रेट कीअं आहे हिकु थालीअ जो रेट छा आहे हुनजो अच्छा अच्छा ओके त ॿ सौ वारी थालीअ में कहिड़ा कहिड़ा आइटम आहिनि तव्हां जा अच्छा कहिड़ा कहिड़ा अच्छा अच्छा हा अच्छा इएं अच्छा न न ॿ सौ वारी थालीअ जेके आइटम आहिनि उहे सफिशिएंट आहिनि असांजे लाइ ऐं पर असांखे स्टार्टिंग में स्टार्टर बि खपंदा ऐं स्टार्टर हा स्टार्टर जी सर्विस खपे प्लस रोटी थालीअ जो जेको बि हिसाबु आहे ऐं हुन खां पोइ आइसक्रीम हुन खां पोइ आइसक्रीम जो बि बंदोबस्तु तव्हां वटि थींदो हा अच्छा ऐं तव्हां जा माण्हूं अची करे हिते असां वटि सर्विस ॾेई सघंदा न पंहिंजी हिक हिक माण्हूअ खे अच्छा अच्छा त उन्हनि जो बि हुन में ई तव्हां थालीअ सां अलॻि सां न अच्छा हुन जो त अच्छा अच्छा त घणी चार्ज जी जी जी हा अच्छा अच्छा त घणी चार्ज लॻंदी त हुन जी अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अछा ठीक आहे ठीक आहे त मूंखे बसि पंजाहु माण्हुनि जे लाइ इहो सॼो खपे त हा हिकिड़ो मिंट हिकिड़ो मिंट मां घर में ॻाल्हि करियां त ॿुधायांव थी मिंट में ई तव्हां जी सर्विस सुठी आहे जी अच्छा इएं कंदव हा ठीक आहे ठीक आहे हा शादियुनि खां बि थींदा जी जी जी अच्छा अच्छा हा हा हा उहो त ठीक

अच्छा एक्स्ट्रा आइटम लाइ एक्स्ट्रा चार्जिस वठंदा

अच्छा अच्छा अच्छा त ठीक आहे त तव्हां जी सर्विस त

अच्छा अच्छा ठीक आहे ठीक आहे तव्हां जी सर्विस त सुठी आहे न नालो ॿुधो आहे तव्हां जो हा ठीक हा हा ओइ तव्हां जो नालो ॿुधी करे ई मां तव्हां खे फोन कई हुई कि तव्हां सां गॾु इन्क्वायरी वठां त मूंखे भई सर्विस सुठी खपे त घर में अचनि तव्हां जा माण्हू अची करे सर्विस ॾियनि हा अच्छा ठीक आहे हा ठीक आहे ठीक आहे घर मां मां तव्हां खे पुछी करे कॉल करियां थी ओके हा ओके थैंक यू